आं मोनसे वेबसाइट शपिं वेबसाइट आव मोनसे जिन्स लंपेन्त बायदोंमोन फ्लिपकार्त होननाय वेबसाइटाव दा बेयाव बायनानै आं लंपेन्तखौ मोन्दोङानो मोननानै दुइ मासआनो जायाखै बियो सुनायजों लोगोसे बिनि गासैबो खालारा खारजोबदों आरो दा खारनानै गाननोबो नायजावथाया गानजायाबो मुजायाबो जि बबेहायबा बेरायनो थांब्लाबो गानजाया दिस कालार जानानै दङ आरो खेबनैल' सुदों खेबनै सुनायावनो बिनि खालारा खारदों आरो दा बे कालार खारनायजों लोगोसे लंफेन्ताबो जेराव जिरायो बेयावनो लंफेननि सिया जामो मोजां नङा दा लंपेन्तनि क्वालिटिखौ मोजां नुनानै दामखौ नुनानै आं बायनाय जादोंमोन आरो दा दामआबो नैजौ रोजा रांमोन दा नैजौरोजा रां लानानै बियो बिनि क्वालिटिया मोजां फैयाखै आरो एकदम सुनाय लोगो लोगो खालारानो सेस खारजोब्बाय बिजों लोगोसे बबेहायबा थांनांगौबा गानलांजायाबो गानलांनो सानो खालारा खारनायनि नायजाया सियाबो मोजां नङा लंफेननि क्वालिटिा मोजां नङा दा आं ब्रेन्दनि ना मा होननानै साननानै बायनाय जादोंमोन दा बुस्तुआ सौफैबाय सौफैनानै नायबाय दुइ मास गाननायबाय गाननानै सुनाय लोगो लोगो बिनि खालारा खारबाय आरो दा आं जोबोद रागाबो जोंनो ओंखारदों दुखुबो मोन्दों बे शपिं वेबसाइट आव आं बिहरदोंमोन दा आं बिहरनानै एसे पस्थायदोंबो आरो दा आं बिदि खुनु वेबसाइटाव बिहरनायबो नंला आरो बिहरलाबो मानो होनोब्ला बिनि क्वालिटिया मोनसे ल' क्वालिटियाव फैदों आरो दामजों मिलायाखै दा गाननायालाय गान्दोंमोन सिगां समाव बायदानाव मोजांमोन ओमफ्राय गानै गानै गानबाय गाननानै खालारा खारलांबाय जा इसे खारनानै बिजों लोगोसे लंफेननि सियाबो जिलाबायो बिदिनो गोफोन आरो इसे लंफेननि सिया मोजां नङा दा बायनानै आं इसे रागाबो जोंदों दा बिनिखायनो आङो खुनु वेबसाइट बिदि शपिं वेबसाइट आव आं खालामला आरो बिनि क्वालिटिया मोजां नङा